تقریباً دو سال پہلے میں کشمیر کی طرف سفر کیا میں نے اور کشمیر کے سفر کرنے میں میں نے وہاں پر ایک یہ پہاڑ تھا جو جس کے اوپر برف گر رہا تھا اور اس پہاڑ کا میں نے سفر کیا اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھا تو تو اس پہاڑ پہ چڑھنے کی وجہ سے مجھے تھوڑی چوٹ آ گئی تھی پیر میں لیکن اس کا جو میرا تجربہ تھا پہاڑ پہ چڑھنے کا وہ بہت زبردست تھا اور اس کا دورہ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے بہت سی گاڑیاں اور بہت سے جھولے ٹائپ کے وہاں پہ موجود تھے جس طرح لوگ اس پہ سفر کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا دورہ کر رہے تھے اور میں بھی ان ہی لوگوں میں سے تھا میں نے بھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا دورہ کیا وہ بھی آسمانی ہوائی میں اڑ کر کے میں نے اس چیز کا دورہ کیا تھا